भारत में भारत का जो हवा पानी है काफ़ी अलग है यहाँ मतलब ऐसा है अगर हम बात करें संस्कृति की तो उसमें धर्म आ जाता है भाषा आ जाती है व्यंजन आ जाता है बहुत सारे प्रकार के लोग यहाँ रहते है धर्म में भाषाएं बहुत सारी बोली जाती हैं खाने की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खाने होते हैं और जहन रहवासी जो हैं वो बहुत प्रकार के यहाँ हैं उनका सब सब रहवासी के पहनावे बहुत प्रकार के हैं अलग अलग कुटुंब के लोग हैं और रीति रिवाजें जो हैं बहुत अलग है यहाँ और देशों की अलग होती है लेकिन भारत की जो रीति रिवाज है काफ़ी अलग है हर प्रकार से रहना सहना जो धर्म के लोग है धर्म में काफ़ी प्रकार के लोग यहाँ है और सब मिलजुल कर रहते हैं यहाँ जैसे हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चन सिख इतने इतने सारे लोग है लेकिन किसी को किसी से कोई भेदभाव नहीं होता है सब मिलजुल कर रहते हैं और उत्सव की बात करें तो उत्सव ही ऐसा है कि भारत में सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं चाहे वो दीपावली हो चाहे ईद हो चाहे क्रिसमस हो सब मिलजुल कर मनाते हैं मौसम भी ऐसा है मौसम की बात करें तो मौसम भी यहाँ की काफ़ी अलग प्रकार की हैं कभी ठंड ठंड ऐसा रहता है बहुत बहुत पड़ती है कभी बहुत कम रहती है गर्मी का मौसम भी ऐसा रहता है कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कभी कम रहती है तो मौसम भी ऐसा ही है और इतिहास तो काफ़ी ही है